हाबलांनाय लामा सिथ्लायाव गोबोरखिजों दै लगायनानै सारनायनि ओंथिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव माखासे सुवा सुथि सानलायनाय मोनसे मोनसे साननाय दङ आरो बेफोरखौ जों खारहोनो थाखाय बेफोरखौ सारनानै होयोब्ला जोंनि जे गेजेराव ओरै सुवा सुथिफोरा खारो एबा माखासे गिख्रंथाव गिख्रंथावथ' नङा माखासे बिदिनो मोनसे रोखोमनि साननाय दङ आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा धोरोमारि साननाय दङ बेफोरखौ खारहोनो थाखाय जोङो बेफोर गोबोरखिनिजों दै लगायना सारनाय जायो